सराव आनी ताचो संस्कृतीक परिणाम ह्या दोनूय मलार वर्सा वर्सा मार्शल आर्ट्स समाजांत म्हत्वाचे उदकार उदरगात जाल्या तातूंतलो एक लक्ष एक लक्ष एक लक्षांत येवपी बदल म्हळ्यार वाडत वचपी अंतर अंतर्वि विदा पगत आदल्या काळांत लश्करी कला चड करून एक एक सुरेपान एक सुरेपान चलताले आनी कराटे तायक्वोंडो वा जुडो ह्या पारंपारीक पद्दतीचो वेगवेगळो अभ्यास करता करताले पूण मिक्स मार्शल आर्ट्सच्या उद्द्याक लागून क्रॉस ट्रेनिंगाचे दिकेन व्हडलीशी बदल जाल्या